जी हाँ मैं युवा जानवरों की देखभाल करता हूँ ब्रीडिंग के समय जब जानवर युवा अवस्था में आने लगते हैं तब का होता है अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए पशुओं की हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है मेरे पास पिटा बुल और जर्मन सेपर्ड नाम के दो पालतू कुत्ते हैं उनकी देखभाल करने में मुझे बहुत सारा समय लगता है मेरा पिटा बुल कुत्ता है उस को देखभाल के लिए मैं सुबह सुबह टहलाने ले जाता हूँ उसके बाद उसे नहलाता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करता हूँ अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए हमें नस्ल महत्वपूर्ण नहीं होती उसकी देखभाल महत्वपूर्ण होती है कि हम अपने पशुओं की किस प्रकार देखभाल करते हैं यदि हम अपने पशुओं की अच्छी तरीके से भलीभांति देखभाल करते हैं तो वह अपने आप उस की नस्ल में परिवर्तन होने लगता है यदि हम पशुओं की देखभाली नहीं करेंगे तो उसकी नस्ल का कोई महत्वपूर्ण फायदा नहीं होगा चाहे वो किसी भी नस्ल का हो यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो उसकी नस्ल खराब हो जाएगी यदि कोई निम्न नस्ल का पशु है और हम उस की अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो भी वह पशु हमें अच्छी नस्ल के पशुओं की भांति व्यवहार कर सकता है और इसके बाद जानवरों की देखभाल करने में बहुत आनन्द की अनुभूति होती है क्योंकि जब हम युवा जानवरों की देखभाल करते हैं तो वो जानवर हम से इतने परिचित हो जाते हैं कि हम पर कोई भी संकट आए तो वो उस से निपटने के लिए साहस जुटाते हैं